ड्रॉइंग पंहिंजे पाण में हिकिड़ी अलॻि ई साइंस आहे ग्राफ जी मदद सां बचपन में जेको सिखियोसीं उहो बेस त ॾाढो क्लीयर कयो अथेई हुन उहा टैक्निक जंहिं करे जंहिं बि तरीक़े सां इंवैंशन कई हूंदी हुनजा लख शुक्राना ग्राफ जी मदद सां स्कैलिंग जंहिं खे चई सघूं था सभिनी खां पहिरीं बेस क्लीयर थी थो वञे ड्रॉइंग जेका ठाहिणी आहे हुनजो बेस बहितर ठाहिण में स्कैलिंग ॾाढी कमु अचे थी तंहिं खां पोइ हुनजे मॉडिफिकेशन में बि अगेन उहा ई शइ कमु अचे थी ऑनलाइन हिन जा घणेई सोर्सेस आहिनि जेके नई नई टैक्निक्स ॾियनि था पर जेको आद काल्ह खां वठी हले पियो थो स्कैलिंग जो कमु उहो तमामु तमामु बहितरीनु कमु आहे कहिड़ी बि ड्रॉइंग हुजे केतिरी वॾी केतिरी बि नंढी करिणी हुजे स्कैलिंग हुनजे लाइ बेस्ट ऑपशन आहे